کیا ہم باورچی کے برتن سے کیا کرتے ہیں ہم اس برتن سے یہ کرتے ہیں کہ جیسے کھانا بناتے ہیں گھر گھر وہ گھر میں جو رہتی ہیں تو وہ گھر والی جو ہے اپنا کھانا بناتی ہے اور جیسے کوکر ہو گیا دال ہو گیا اور جیسے لئیا ہے اس برتن کو ہم لوگ جو ہے اس میں جو ہے سارا چیز اس میں بناتے ہیں جیسے کھانا بنانے کے بعد جو ہم لوگ جو ہے وہ چاقو سے کام ہوتا ہے چاقو کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہر چیز اپنے استعمال میں لیا جاتا ہے اور جیسے اس جیسے گلاس ہے گلاس کو جو ہے باورچی کا سامان کہا جاتا ہے اسے جو ہے آپ کو ہر چیز اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے لوگ پسند کرتے ہیں اور اسے جیسے کھانا کھایا جاتا ہے جیسے پلیٹ ہے گلاس ہے اور پیالا ہے یہ سب چیز جو ہے اسے اس استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں گھر کے اندر اور یوج کیا جاتا ہے